हम सभ भैँसी भी पालै छिये भैँसीमे तऽ कनि मेहनत लगबे करै छै भैँसी के आब नहाओ नहेलाके बाद जे है दस बजे एहिके बाद कनि घुमा दियौ घुमेलाके बादमे फेर जे है से आऊ बारह बजे ओकरा खाना दियौ खाना पीना देलाके बाद कनि देर ओ रेस्ट करत फेर एहिके बाद हम सभ चलि जायब घास भूसा लाबऽके लेल एहि से हमर जिंदगीके के आगाँ चलै महीस तऽ बड़ा बढ़िऑं जानवर है दूधके हम सभ सेहो जे है उपार्जन करै छी कोनो कोनो महीस जे है से कोनो आठो लीटर दूध दैयैया कोनो जे है से दसो लीटर दूध दैयैया कोनो जे है छओ लीटर दूध दैया एहि सॅं हम सभ जदि बाल बच्चा समेत मेहनत करै छी तऽ खाइ छी आ जादे भऽ गेल तऽ किछु बेचियौ देलियै एहिके बाद सबेरमे अभी ठंडाके समय है मेहनत तऽ हेबै करै छै घास लाओ कुट्टी काटू सबेरे ओकरा निकालू ठंडा से बचाऊ केना मवेशी तऽ छै हम सभ तऽ मनुष्य तऽ बहुत कपड़ा देह पर लगबै छी लेकिन मनुष्यके भी ठंडा लगै है आओर पशुके भी ठंडा लागि रहल है ओहिके लेल पशुके लेल हम सभ ओढ़ना चट्टीके जे है से ऊपर से ओढ़ा दै छियै नहि भेल तऽ कंबलो धऽ देली जे हमर महीसके ठंडा नहि लागै एकर बाद निच्चा पुआर जे है सेहो हम सभ बिछा दे छियै जे धरती ठंडा रहते हँ दिक्कत नहि होइ एहिके चलते पुआर दे छियनि जे एहि पर बैठतै मवेशी हमर एकर बाद फेर जे है हम सभ निकालै छियनि सबेरे गोबर तोबर उठा लेली गोबर तोबर उठेलाके फेर जे है से सबेरे हुनका खाना पीना दै छियनि सबेरेके बाद दूहली